खेल पाण खे तनाव सां दूरु ऐं आनंद में हीअं रखंदो आहे की पाण जेका बि गेम था खेलूं मां मुंहिंजो थो ॿुधायां मां क्रिकेट थो खेलियां ऐं मां हुननि में ई गुमु थो थी वञां जीअं पंहिंजो कॉंसंट्रेट उन में ई हूंदो आहे पाण दोस्त क कॾहिं खिली मज़ाक़ था करूं हुननि में त पाण खां जो बि पाण सोचींदा आहियूं पूरे सॼे डींहं में ऐं पाण जे दिमाग़ में कुझु बि हले थो पाण उन टाइम में भुलिजी था वञूं जीअं क्रिकेट खेलंदे टाइम मां ख़ाली क्रिकेट ते ध्यानु ॾींदो आहियां पंहिंजे दोस्तनि सां गॾु हंसी मज़ाक़ थो कयां मां सॼे ॾींहं जो बि सोचियलु हूंदो आहे मां मतिलबु जीअं मुंहिंजे दिमाग़ में जे कुझु बि पियो हले चाहे स बुरो हुजे या क कुझु बि हुजे त मां हुन टाइम ते भुलिजी वेंदो आहियां सॼा स सॼो कुझु ऐं पाण खेलण ते फ़ोकस कंदो आहियां पाण जे दोस्तनि सां गॾु खिली मज़ाक़ थो कयां ईअं ई खेल पा जीअं ईअं ई ख़ाली फ़िजिकल खेल में रहंदो आहे पाण खोही था वञूं हुननि खेलनि में ईअं ई थींदो आहे ईअं ई खेल पाण खे ख़ुशि था रखनि ऐं तनाव का परे था रखनि